जैसा कि हम लोग यहाँ से जाते हैं हमारे यहाँ कभी कभी यह लगता है कि जैसे मँडी गए या वहाँ गाय भैंस की जो लगता है मँडी वहाँ जाते हैं तो यह पूछते हैं कि यह नस्ल कि पहचान तो नस्ल की पहचान यह है कि थोड़ा सा क्या है कि जैसा कि गईया देखे या भैंस को देखे तो उसमें थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा हैं तो लोगों से पूछते हैं कि यह क्या मतलब नस्ल की है या मतलब ठीक ठाक है कि चारा खाती हैं या देखने में अच्छा लगता हैं बस या गईया हो या भैंस हो और जो मुँह से परुक करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं कि मतलब की चारा खाईगी या स्वस्थ हैं या यह दूध देगी दूध देगी तो घर में मतलब बढ़ोतरी होगा और और सा सारा काम होगा और नस्ल कि बात यह है कि थोड़ा सा क्या है कि जो मतलब जैसा कि हम लोग गाय देखें या भैंस को देखें तो थोड़ा सा यह जानते हैं इतना तो अभ्यस्त हूँ कि मतलब यह मतलब पशु ठीक है यह गईया ठीक है कि मतलब इसको खिलाएँगे पिलाएँगे तो अपना मतलब स्वच्छ रहेगी और अपना समय से दूध देगी अपना समय से मतलब वह अपना भोजन मतलब खाएगी समय समय से और कयदे रूप से अपना मल्लब वह वितरित करते रहेंगे किसी के अंतराल के मतलब क्या है कि हम लोग मतलब जितने पशु रखे हैं या पशु के जागरण में जाते हैं या किसी के यहाँ मतलब या कुछ नहीं समझ में आता हैं तो उसे मैं पूछता हूँ अगल बगल या बड़े बुज़ुर्गों से पूछता हूँ कि यह बताए कि इसका नस्ल क्या है के यह ठीक है कि नहीं हैं या मतलब भाई जो नहीं समझ में स्वयं आता है तो एक दूसरे से राय सलाह लेता हूँ थोड़ा क्या है कि राय सलाह लेंगे बड़े बुज़ुर्गों से थोड़ा बताएँगे कि क्या ठीक है क्या गलत है तो इसलिए मतलब जो भी है अपने के लिए मतलब पहचान ठीक ठाक है और बाकी जो चल रहा है